फट फट माबाबाबो फट थुलिबाबो क'क्राझार आवसो थांनोंगौमोन सिगाङाव ओमफ्राय दा फासपर्थ लानायाबो बिदिनो जेर'क्स खालामनाय मानाय गासिबो टाउन आवसो थांनांगौमोन दानिया नैबे गामियावबो जाबाय आरो तिनालियावबो दङ जेर'क्स खालामनाया